हांजी नमस्ते जी हां बैट हैन केह्ड़ा चाहिदा तुसें छोट्टे वी हैन बड्डे वी हैन मीडियम वी हैन तुसें केह्ड़ा चाहिदा अच्छा किन्ने लैने न

अच्छा आइयै दिक्खी लैयो फिर लक्कड़ दे वी हैन प्लास्टिक दे वी हैन तुसें केह्ड़ा चाहिदा हां ते लक्कड़ दे वी देआर न साल दे न बैर दे न सफेदे दे न लग्ग लग्ग रेट सारें दे सफेदे आह्ला पेई जाना पञं सौ रपे दा देआर आह्ला जेह्ड़ा छोट्टा ऐ ओह् ज्हार रपे कोला स्टार्ट ऐ अग्गै तुस दिक्खी लैयो जेह्ड़ा रेट लैना होग